मां हर सालु गर्मियुनि जी छुटियुनि में पंहिंजे माइटनि में वेंदी आहियां मूंसां गॾु मुंहिंजा ॿार बि हलंदा आहिनि मुंहिंजो घोट ॿाहिरि रहंदो आहे हिन करे मुंहिंजे घर जो सिलेंडर हिकु महिनो ऐं पंद्रहं सोरहं ॾींहं हली वेंदो आहे पर हिन दफ़े मां ॾींहं ई विसिरी वियसि ऐं मूंखे यादि ई कोन आहियो की गैस सिलेंडर ख़तमु थियण जो वक़्ति थी वियो आहे मां माइटनि में वेंदे वक़्ति गैस सिलेंडर बि न बुक करायो हो हिकु महिने खां पोइ जॾहिं मां वापसि पंहिंजे घर आयसि त मूंखे गैस सिलेंडर खाली मिलियो हुतां अचणु शर्त ई मां पहिरीं त गैस सिलेंडर एजंसी में फोन कयो ऐं ऑनलाइन बुकिंग कराई हथो हथु मूंखे हिकु मेसेज आहियो के त तव्हां जो गैस सिलेंडर जी डिलेवरी ॿिनि ॾींहंनि खां पोइ आहे मां पंज मिंटनि में वरी हिकिड़ो फोन कयो ऐं हुननि खे गुज़ारिश कई की मां घर मां अकेली आहियां ऐं हाणे हाणे सफर करे आई आहियां मुंहिंजो सिलेंडर खाली थी पियो आहे मुंहिंजे मूंखे अॼु ई तारीख़ में सिलेंडर ॾई वञो ताक़ी मां पंहिंजे ॿारनि लाइ रोटी ठाहे सघां